जी हैलो मैम नमस्ते सब ठीक है मैम मैम मैं ये कह रहा था आप हजपुरवा से हैं कि समस्तीपुर आप कहाँ से हैं

हम मैम कुछ पूछना था मैम मैम जैसे अपने एरिया में कुछ फ फेस्टिवल होता है जैसे होली हुआ छठ हुआ इसके बारे में कुछ बता सकते हैं जी मैम अभी सुने हैं कि होली भी आने वाला है मैम उसके बारे में बताइए कुछ जी मैम ऐसे तो हम तो होली में देखे हैं कि बहुत कुछ होता है आदमी की की तो लगाते हैं और कुछ करते हैं ऐसे तो ऐसे तो होली में सुने हैं कि कोई मन्नत जो होता है क्या पता नहीं होलिका या कुछ होता है ये होलिका जो होता है उ क्या कौन होती है होलिका ऐसे रास्ता बता दीजिए

ठीक है मैम एक और कुछ रहता है ये अपने एरिया में छठ मनाया जाता है जैसे ख़ास कर बिहार में इतना महापर्व होता है इसके बारे में कुछ बता दीजिए जी मैम ऐसे तो हम उतना नहीं जानते हैं काहे कि बहुत दिन बाद बिहार में आए हैं लेकिन के बहुत कुछ जानते हैं एक ऐसी ये पर्व बहुत बढ़िया होता है इसमें सूर्य भगवान और शाम में चंद्रमा की पूजा की जाती है एंड सुबह में जब सुबह में सूर्य सूर्य भगवान और शाम में चंद्रमा की पूजा की जाती है ऐसे तो ये बिहार का महा प बिहार और बिहार यू पी का महापर्व अच्छा और एक दिन पहले से खरना होता है जिसमें हाँ और इसमें लेडीस लोग तीन दिन का उपवास करती हैं ऐसे मैम ठीक है रखते हैं हम थोड़ा बाद में करते